चिड़ियाँ बहुत अच्छा लागइए हमरा गाँवमे बहुत रङ्ग बिरङ्गके चिड़ियाँ मिलइए हमरा गाँवमे बहुत अच्छा अच्छा चिड़ियाँ मिलइए मिथिलान्चलके ई सौभाग्य छियै जे चिड़ियाँ देखय लए मिलइए जेना कि कोयल भेल जेना कि कोयलके आवाज सुबह सुबह सुनय छी मिठास आवाज कोयलके आवाज सुनिके हमर सभके नीन्द खुलि जाइए कौआके काँव काँव सुनिके हमर सभके नीन्द खुलि जाइए मोरके मोरके महक सुनिके मोरके पङ्ख देखके कोयल जे होइए कोयल चिड़ियाँ जे मैना तितीर जे होइए सुग्गा सभ जे होइए ओकर घोँसला बनाबयमे बहुत नीक लागइए घोँसला जे बनबैत देखय छी गाछ वृक्ष सभपर तऽ बड़ा सुन्दर लागइए देखयमे ओकर छोट छोट बच्चा जे रहय छै बच्चाके दाना चुनि चुनिके देलक अङ्गना सभमे चिड़ियाँ सभ उतरिके दाना चुनलक आओर बच्चाके जाके दाना देलक ओ बच्चा चूँ चूँ चूँ चूँ कएके निकलइए बच्चा अपन मायसँ दाना चुनइए फेर शाम होइए तऽ घोँसलामे बच्चा घुसि जाइए सुन्दर लागइए देखयमे बड़ा सुन्दर लागइए मनमोहक लागइए ओ चिड़ियाँ ओसभ देखके हमरा सभके चिड़ियाँ जे छै ने बहुत अच्छा लागइए सुन्दर लागइए सुशील ला चिड़ियाँके देखके मोन खुश भऽ जाइए गदगद भऽ जाइए मोन चिड़ियाँके देखलाके बाद चिड़ियाँ हमर गाँवमे बहुत नीक लागइए बहुत चिड़ियाँ मिलत हमरा गाँवमे कौआ मिलत कोयल मिलत मोर मिलत तऽ कबूतर मिलत कबूतरसँ की छै हम सभ पोसितो छी पालन करय छी ओकर घोँसला बनाबय छी अपनासँ ओकरा पोसय छी ओकरा दाना दै छी दाना खाइए निच्चा उतरि उतरिके दाना चुनइए फेर वृक्षपर जाकर बैठइए घर सभपर उड़ि उड़िके बैसय पूरा गुटरगूँ गुटरगूँ करिके बाजइए ओ सुनयमे बड़ा नीक लागइए छोट छोट बच्चा जे हुनकर रहय छै बड़ा अच्छा लागइए देखयमे पोसय छी ओइ दुआरेसँ सुन्दर लागइए ओसभ कबूतर जे छै भोला बाबाके वहाँ चिड़ियाँ बड़ा सुन्दर लागइए हमरा सभके गा कोनो भी गाछमे अगर कोनो फल फरि गेल तऽ ओइमे छै जा ने चिड़ियाँ खाति ता अहाँके नहि हैत भोग पहिले चिड़ियेँ ओकरा चुनत पहले चिड़ियेँ ओकरा काटत काटि काटिके पूरा खा जाइत कुतरि कुतरिके तकरबादे अहाँके ओतहु अहाँके पता लागत जे पाकल यऽ कि कच्चा यऽ आम फड़ल तऽ पहिले चिड़ियाँ ओकर लबान करत केला फड़ल तऽ पहले चिड़ियाँ ओकर लबान करत नीलकण्ठ जे होइए नीलकण्ठो चिड़ियाँ बहुत अच्छा होइए हमरा सभ शुभ मानय छियै ओकरा नीलकण्ठ चिड़ियाँके हमसभ देखलाके बाद प्रणाम करय छी भगवतीके वाहन मानय छी जात्रा दिन हमसभ नीलकण्ठके ही देखके यात्रा करय छी नीलकण्ठ बहुत बढ़िआँ चिड़ियाँ छै ओकर कलरो बहुत सुन्दर लगइए नील रङ्गसँ रङ्गल रहइए कण्ठ लग ओकर पीरा रहइए ओइ दुआरेसँ नीलकण्ठ ओकर नाम राखल गेल छै आओर एकटा सुग्गा होइए हमरा सभके सुग्गा बहुत सुन्दर लागइए देखयमे सुग्गा गाछ सभपर उड़ैत रहइए ओकरा जालमे बझाबयके लिये दाना छिटय छी दूध भात सभ कटोरामे राखि दै छियै तऽ ओ आबइए खाइ लै तऽ ओकरा पिजड़ा पकड़िके पिजड़ामे बन्द करय छी ओकरा स्नान कराबय छी ओकरासँ सिखाबय छी कहियो राम तऽ ओ कहत सुग्गा ओन्नोसँ कहत राम ओ कहत अहाँ कहियो ओकरा सीता तऽ ओहो कहत अहाँके सीता चिड़ियाँ हमर सभके गाँव सभमे बहुत नीक लागइए गाँव सभमे बहुत रङ्ग बिरङ्गके चिड़ियाँ देखय लै मिलत कतौ मोर मिलत कतहु कौआ मिलत कतहु मैना मिलत कतहु तितीर मिलत कतहु बगरो मिलत बगरो सभ जे छै ने छोट छोट चिड़ियाँ होइ छै बहुत फुद्दी सन सन फुर्र फुर्रके उड़त चिड़ियाँ बहुत नीक लागइए देखयमे बगरो सभ पूरा बालू सभ रहत दुआर पर तऽ ओ बालूमे पूरा उछलि उछलिके ओ मतलब मूरी घुसिया घुसियाके नहबइए सुन्दर लागइए देखयमे बहुत प्रेम जागि जाइए चिड़ियाँ सभसँ प्रेम लागि जाइए ओइ दुआरे से चिड़ियाँके घोँसला देखय छियै बनबैत ने तऽ बड़ा नीक लागइए घोसलामे पूरा रङ्ग बिरङ्गके खर पत्ता सभ उघि उघिके ओकरा घोसला बनाबइए पूरा ओकरा गुठइए गुथि गुथिके अपन घोसला बनाबइए ओइमे अपन बच्चाके राखैय जगह जगहसँ आहार आनिके ओइमे बच्चाके खुआबइए बच्चा बड़ा नीक लगइए देख आ ओकर बाद जे छै बच्चा जब अहाँ कहुँ खाना बनायके राखि दियो बाहरमे तऽ ओ तुरत आबिके खाइ लैत तुरत जाके बच्चाके खुआए दैत ओ बहुत सुन्दर लागय छै देखलासँ बहुत सुन्दर लागय छै देखबामे बहुत नीक लागय छै चिड़ियाँ हमर सभके गाँवके बहुत नीक चीज छियै हमर गाँव सभमे कटहल फड़ल रहय ओहो ओकरा जे छै चिड़ियाँ खोदि खोदिके पूरा खा लेलक पूरा गिरायके पूरा पाकल कटहलके सभटा खा गेल कौआ मैना सुग्गा सभ मिलके सभ चिड़ियाँ मिलके हमर गाँवके कटहलके खा गेल बहुत नीक लागैत रहय देखयमे नजारा सभ कटहल चोँचसँ अपन कटहलके चोँचसँ काटि काटि काटिके खेने जाइ आओर उघि उघिके लै जाइ अपन अपन घोँसलामे बहुत सुन्दर लागय रहय देखयमे ओइ दुआरेसँ कटहलके सौँसे कटहलके छोड़ि देलहुँ चिड़ियेँके खा लै बहुत नीक लागय रहय चिड़ियाँ हमर सभके गाममे बहुत अच्छा अच्छा चिड़ियाँ सभ पैदा भेल छै बहुत नीक लागइए कोनो चिड़ियाँ पीयर कलरके रहत कोनो चिड़ियाँ लाल कलरके रहत एकटा कटखोदी टाइपके चिड़ियाँ होइ छै ओ कठ्ठा काठ सभ तोड़य टोँ टोँ टोँ टोँ दैत रहत ओ बहुत नीक लागय छै देखयमे चिड़ियाँ सभ